तकनीकि बच्चापर तकनीकि बच्चापर हानिकारक प्रभाव ईसभ छै की आइकाल्हि के बच्चा छओ महीना एक सालके की भै गेलै ओसभ मोबाइल चलेनाइ तुरन्त सिख जाइत छै ओकरासभकेँ मोबाइलसँ ई लगाव भए जाइ छै की कतबो पिताजीके डाँट सुनयके बादो मोबाइल नहि छोड़य छै आइकाल्हि बच्चासभके चार्जरके वजहसँ भी बहुत सारा बच्चाके मौत भऽ जाइत छै चार्जरके कारण आओर तकनीकि तकनीकि